हेल' औ ओमफ्राय लकिनन्थ ना

ओमफ्राय सिकुला सिकुलाथ' सोनां सिगौ मोनहाय फिसालाया ए ओमफ्राय दा बबे सिकुला मोजां जागोनथाय बिखौनो सिनथा खालामदों औ बेखौनो बर' मिदियामआव सोनो ना इंलिस मिदियामआव सोनो सानदों

औ नंनायाथ' नोंगौ ए माने एसे इउ एनआ एसे गोजान जायोमोन नालाय जोंनिफ्रायबा ओंखायनो गोसोया एसे उलथां फाथां जादों नैबे थिनालिआवबा एसे जेनोबा थांलाय फैलाय सुबिदा जायोमोन नालाय खाथि जायोमोन नालाय जोंनिफ्राय बेनथ' औ इउ एन इउ एनआव इउ एनआव सोनसै होनबालाय नोंस्रा औ नंनायाथ' नंगौ औ हा औ मोजांखायनो स्टुडेन्टआ बुरजा जाथारबाय इउ एन ना बयबो मोजां मोननानै सोयोनालाय औ ए औ औ दे जोहाबो जोहाबो बिहायनो सोनसै ओमफ्राय थिउसन एरि होयो

न' फ्रावबो औ औ औ न'आवबो फोरों जायो फोरोंनायालाय ओरैनो आखर फिदिंनाय होनानै औ दे होमबालाय इउ एन आवनो सोनसै औ दे औ दे होनबालाय औ दे दे औ दोनथनसै दे दे औ दोनथनसै